हलो मुन्ना होटल में बात हाे रही है सुषमा बात कर रही हूँ और खाना ऑडर करने के लिए कॉल किया है परसों मैंने पार्टी रखी है उसके लिए खाना ऑडर करना है चालीस लोगों के लिए है हो जाएगा क्या अच्छा तो भैया मुझे चालीस लोगों का खाना ऑडर करना है खाने में जो मुझे चाहिए वो शाही पनीर होना चाहिए कोफ़्ते होने चाहिए मटर पनीर भी रख देना भैया एंड तंदूरी रोटी होनी चाहिए चावल होने चाहिए मीठे के लिए आप गुलाब जामुन रख देना केक वग़ैरह बच्चे भी रहेंगे पार्टी में तो आप उस हिसाब से रखना पानी पूरी रख देना नूडल्स आइ सक्रीम अपने हिसाब से थोड़ा बच्चों के हिसाब से पार्टी है तो इस हिसाब से रखना आप परसों के दिन मेरी पार्टी का जो टाइम है वो दस बजे से शुरू हो जाएगा तो आप कोशिश करना कि जो खाना का ऑडर है वो दस बजे से पहले पहुंचा दें आप खाना जो पहुंचाना है उसका आप मेरी जो पार्टी है वो विजय विजय नगर में जो विजन महल है वहाँ पर पहुंचाना है वही है वहीं पर पार्टी है तो आप हाँ आपको जो पूरा लोकेशन है वो मिल जाएगा मेरे आदमी के थ्रू आपको वहीं पर खाना पहुंचाना है जी तो चालीस लोगों के हिसाब से खाना होना चाहिए देख लीजिएगा खाना कम ना पड़े हाँ और खाने में कम तेल और कम मसालों का यूज़ करना भैया टाइम से खाना पहुंच जाए हाँ लेट नहीं करना और क्या चार्जेस होंगे आपके चालीस लोगों के हिसाब से अगर करते हैं तो कितने पैसे लगेंगे अच्छा अच्छा ज़्यादा बता रहे हो भैया कुछ छूट नहीं मिलेगी इतना हैवी ऑडर किया है कुछ छूट तो मिलनी चाहिए अच्छा अच्छा डिलीवरी का अलग से लगेगा क्या अच्छा नहीं भैया डिलेवरी का तो नहीं दूँगी अलग से पैसे इतना हैवी ऑडर किया है तो डिलेवरी का पैसा तो इतना तो छूट करना पड़ेगा आपको अच्छा ठीक है तो आप टाइम से खाना पहुंचा देना पता आपको मिल जाएगा हाँ मेरे आदमी के थ्रू मिल जाएगा आपको पता कहाँ खाना ऑडर पहुंचाना है आपको ठीक है तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखना भैया कि ज़्यादा तेल और मसाला ना यूज़ किया हो खाने में हाँ ठीक है समय से पहुंचा दीजिएगा दस बजे से शुरू है पार्टी तो आप नौ बजे पहुंचा देना जी ठीक है